جی ہاں جی ہاں مٹیریل آرٹس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو انسپائر کیا ہے اور انہیں انہیں با اختیار بنایا ہے یہ صرف لڑنا یا سیلف ڈفینس نہیں ہوتا بلکہ ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے جو انسان کے اندر اور باہر دونوں پہلوؤں کو مضبوط بناتا ہے کچھ طریقے جن سے مٹیریل آرٹس لوگوں کو امپاور کرتا ہے آتم اعتماد میں اضافہ جب لوگ اپنی جس جسمی جسمی صلاحیت پر قابو پانا سیکھتے ہیں تو ان کا کانفرینس بڑھتا ہے نظام اور ضبط مارشل آرٹس میں ڈسپلن رسپیکٹ اور ایک روٹین سیکھنے کو ملتا ہے جو زندگی میں بہتری لاتا ہے ذہنی مضبوطی ہے انسان کو اسٹریسٹ ہینڈل کرنا غصہ کنٹرول کرنا اور صبر سیکھنے میں مدد کرتا ہے خود کا دفاع کرنا خاص کر خواتین اور بچوں کے لیے ایک پاورفل ٹول ہے جس سے وہ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں کمیونٹی سپورٹ مارشل آرٹس کی کلاسیز یا ایک فیملی جیسے انوائرمنٹ دیتے ہیں جہاں سب ایک دوسرے کی ترقی کا سپورٹ کرتے ہیں